अ' हेलौ मादै गाइखेरखौथ' आं मोजाङानो हैदोंमोन मादै मा जादों गाइखेरालाय हे अ' गाइखेरखौथ' आं जेबो जेबो लगायाखै आरो जेरै माबादों जेनेबा जेरै सेरनाय एरैनो माबानानै हैजायो आमफ्राय जेन'बा बिदि सिगां बायदि जायखै माबादों आरो ना गाइखेराथ' मोजाङानोमोनथ' आंथ' जेबो लगायाखै अ' जेनेबा कमप्लेइन मानि जोंथ' जेबो लगायाखै आंथ' एख'खौनो लगाया ओरैनो माबानानै हैखायो ना मादै अ' आंथ' गाइखेरखौ जेरै माबादों एरैनो हैयोमोन मादै आमफ्राय बोरै बोरैहाय बिदि फाइना जादों आंबोथ' मिथिया दा आंथ' बुंनो हायाना मादै नांला होमबा ना होमबालाय आंहाबो जेनेबा लस जासिगोन आरो जेनेबा न'वावनो थानाय दोन्नाय जाहैसिगोन दे आंथ' जेबो माबा खालामाखैमोन बोरै फाइना जाखो आंथ' मिथिलाना दा मादै

दे उनाव माबासिगोनदां